हमसब बिहारमे रहै छी मिथिलाञ्चलमे रहै छी हमरा सबके जे संस्कृत मैथिली भाषा अइ ताहिपर मे संस्कृतिक बेसी प्रयोग मैथिली भाषाके बेसी प्रयोग कइये रहल छी आओर करिते रहब आओर मैथिलिये विशेष बजै छी हिन्दीओ बजिते छी आओर हमरा सबके जीवन जे अइ से मिथिलाके छी पाबनि तिहार छठि जे बहुत होइ